जयपुर जिले की अगर हम बात करें तो शिक्षा में यहाँ कोई भी चुनौतियाँ या ऐसी कोई दिक्कतें सामने नहीं आती है क्योंकि सरकार ने गरीबों के लिए भी निशुल्क जो शिक्षा का जो अभियान है या निशुल्क स्कूल है वो ऐसे बच्चों के लिए तैयार करवाए हैं तो शिक्षा के लिए किसी भी बच्चे को चुनौतियाँ का सामना नहीं करना पड़ता परंतु आगे रोजगार और नौकरियों के लिए काफ़ी आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जैसे कि यह चुनौतियों का सामना माहिलाओं को ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि आज भी कुछ ऐसे परिवार है जो ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो रूढ़िवादी परिवार से आती हैं जो बहुत ज़्यादा रोकथाम करते हैं महिलाओं पर जो नहीं चाहते कि उनकी महिलाएं घर का काम छोड़ कर के बाहर कार्य करने जाएं